सुपौलके लोक आमतौर पर तऽ किराना दुकान आमक समयमे आमक व्यवसाय लीचीके समय मे लीची व्यवसाय कृषि पर अधिक आश्रित छथिन आओर कृषि मे मखाना गेहूॅं चाउर आओर धान मक्का एहि सबके बिजनेस करैत छथिन आओर एहिसॅं ज़िला के अर्थव्यवस्था आओर जीवन पद्धति म बहुत योगदान अइछ सब अपन जीवन शैली नीक सं शिक्षाक संग अच्छा रहन सहन अच्छा खान पान सॅं करैत छला सबसे बेसी किराना दुकान आओर कहि सकै छियै बहुत सारा ट्यूशन सेन्टर भी एक तरह से शिक्षण व्यवसाय छलै जाहिसॅं लोक अपन जीवन यापन नीक जेकाॅं करैत छै आओर हर व्यवसाय के आर्थिक योगदान होयत छै अछि ओहिमे सबसॅं बेसी सुपौलमे सुखपुर गाँव सॅं आमक व्यवसाय अत्यधिक विक्रय होइत अछि आओर ओहिसॅं आयके बहुत आमदनी के कारण आर्थिक योगदान बहुत आम दैत आमक व्यवसाय दैत अछि आओर सुपौलक लोक सब बहुत प्रकारक व्यवसाय करैत अछि जेना